कई साल पहिरां पाकिस्तान में सिंधी ऐं मुसलमान जा ॿ भाॻ थिया हुआ मुसलमाननि सिंधियुनि जे मथां डाढो वैअल थियो हुओ छो जंहिं करे सिंधियुनि खे पाकिस्तान मां निकिरणो पियो पोइ वञी सिंधी वञी अलॻि अलॻि शहर में भारत देश में अची फसिया ऐं पोइ सिंधियुनि खे ॿिया ॿिया जातियुनि जे माण्हुनि सां रहिणो पियो के पंजाबी त के मराठी गुजराती माण्हुनि जे विच में रहिणो पियो त हुन सां मिली ज़ुली रहंदा आहिनि जीअं कुझु वस्तु खपे वठणु वञूं त उन सां ॿी भाषा में ॻाल्हाइणु पवंदो हो हुन करे त उहे बि सिंधी भाषा सिखी विया आहिनि तीअं करे सिंधी भाषा वधीक हले थी जॾहिं पाकिस्तान मां सिंधी खे कढियो वियो तंहिं महिल सिंधी ॿिए ॿिए हंधि वञी वसिया हुआ तॾहिं तंहिं सिंधियुनि खे बि माण्हुनि सां गॾु रहणु ॾाढो ॾुख्यो हो पर जीअं त कुझु कम हुजे के पाड़े वारे सां त पाड़े में कुझु खपे थो या कुझु वठिणो आहे त ॾे वठु कुझु बि गुजराती माण्हुनि सां कयूं था त उहो उन्हनि सां मिली जुली रहण ॾुख्यो पियो लॻे पर सिंधी सभु कुझु करे सघंदा आहिनि हाणे त हुननि खे बि सिंधी भाषा अचेनि थी गुजराती ब सिंधी भाषा ॻाल्हाइणु सिखी विया आहिनि सिंधी माण्हूं सभिनी सां जल्द मिली ज़ुली वञनि था सिंधी ॾाढो सुठो ॻाल्हाइणु आहे सिंधियुनि हुन हुन सां परे परे हंधि हुजनि ॿिया ॿियनि सां मिलणु जुलणु डाढो ॾुख्यो थी पियो आहे पर सिंधी माण्हूं आहिनि ई अहिड़ा जे सभिनि सां मिली ज़ुली वञनि था सभिनि सां थी ठही वञु ठही हलनि था कुझु खपे त वांदो न थो हुजे बाज़ार में कुझु वठिणो आहे त ॿियनि सां ॻाल्हाइणो पहिरीं ॾाढो ॾुख्यो हुयो पर हाणे सिंधी ॾाढी अॻिते अची वयी आहे